क'क्राझार जिल्लानि सावस्रि खानथिया जोबोर मोजां साखोन सिखोन साबना हामना आरो बेयावहाय माखासे लेबरेट'रिफोर दं जेरै ब्लाड टेस्ट खालामग्रा सन'ग्राफि खालामग्रा अप्रेशन खालामग्रा सारजारि खालामग्रा बेफोर दंङ बेयावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि सावफाहामारि सुबिदाफोर दंङ जेरै केनसार नायनाय जेरै केनसार हसपिटाल दं मेडिकेल हसपिटाल दं फरायसा फोरनि थाखायबो सुबिदा दा मेडिकेल हसपिटाल गोदान जाबाय दा बे मेडिकेल हसपिटाल देबोरगाव आव बेसरगाव आव गोदानै फाहामसालि गायसंदोन बे फाहामसालि आवबो जेरै मेडिकेल हसपिटाल देहा सावनि फाहामगिरि सावफाहामगिरि दा बे जोंहा देहा सावफाहामगिरियाव गोदानै डक्टरफोर आरो गोदानै नार्स फरायसाफोराबो बाहागो लाफैनानै गोबां सोलोंथाइ हाबाफारि मोननो हादों मोननो हागोन दा सावनो बे हाबाफारिआव क'क्राझार रायजोफोरनि थाखाय जोबोद जौगाखांनाय लाबोगोन आरो नांगौथिखौ थामजिम खालामगोन माखासे डक्टर फोरा गोबां बेयाव मोजां मोजां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय डक्टरफोर दंफैयो दा बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सावस्रि खान्थिआ जोबोर मोजां बेयावहाय जोंनो मेगन नायजानाय निबो दंङ फाहामगिरि मेगन आइ आइ अपारेशन मेगन अपारेशन खालाम नायनि मेगनि डाक्टारबो दंङ जे जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव देहा फाहामगिरिनि थाखाय मोजां मोजां डाक्टारफोर दं जेरै अपारेशन खालामग्रा सिजारियन नि प्रेगनेन्टफोर जायोब्ला हथात जों बेफोरखौ टाइम अभार जायाब्लाबो द्रु थांनानै जोंङो देहाफोरखौ मोजांङै लाखिनो हायो टाइम मथे दा बेफोरावबो जोंनि जे डिलिबारि जानाय प्रेगनेन्टफोर एबा देहा रुगिया बे लोमजानाय मानसि बेफोरखौ जोंङो लाबोनानै खिनाय हासुनाय माखासे जायोब्ला जोंङो फाहामनायनिफ्राय जोंङो बे क'क्राझार सावस्रि बिफान निफ्राय जोंङो रेहाय मोनो दा बिनिखाय जोंङो क'क्राझार देहा सावस्रि बिफानाव मानि जोबोद मोजां खान्थिया दा बिनि बाहायनाय डिसिप्लिनारिफ्रा दा बिनिखाय जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव मानो देहा फाहामनाय सुबिदाफोरा मोजां दं गासिबो रोखोमनि जेरै अपारेशन खालामग्रा जुन्तु पत्र'फ्राबो दंजोबो जुन्तु पात्रफ्राबो दा बिनिखायनो बेयावहाय बयखौबो लाबोनानै जेन' जोंनि बे रायजोनि सुबिदाफोरखौ मोनो जोंङो मोननो हादों दा बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार सावस्रि बिफानखौ बाखोनाय नांगोन बेयाव खान्थि बाहायनाय आरो माखासे बेमार रोखोमनि आजार जाहाथे जेनोबा सिथर सिला जानाय स्किन डिजिस एलारजि बेफोरनिबो जोंनाव मोननो हायो दा जोंनि क'क्राझार देहा फाहामसालिआ ओरै रुपनाथ ब्रम्ह हसपिटाल दङ जेरै गोदानै दाजानाय दा मेडिकेल हसपिटाल दङ केनसार हसपिटाल दङ दा आंङो बेखिनि निफ्राय आंङो जोबोद मोजां मोनदों दा बेखिनिखौ आंङो मिन्थिनायखौ मोनदांस' आं बेखिनिखौ आं बुंबाय